नमस्ते सर सर हमें ये जानना तो हमें ये जानना है कि किस मौसम में कौन सा फल अच अच्छा हमें प्राप्त होगा जब अगर बोएँगे तो अच्छा होगा उत्तर उत्तर प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थी बोल रहे हैं सर हाँ सर पुलिस

अगर हमें सरसों बोना है अगर हमें सरसों बोना है तो किस मौसम में बो सकते हैं अच्छा होगा

और गेहूँ जी और गन्ने गन्ने किस समय बोए जाते हैं गन्ने हाँ हाँ जी

और कौन कौन सी फसल बोई जाती है सब्ज़ियों में

अच्छा और बैगन बैगन किस समय में

समय समय पर खाद गोबर भी डालना पड़ता है जी और रासायनिक खादों का उपयोग करें कि ना करें वह हमारे फसल के लिए अच्छी पड़ती है या नहीं

आपसे बात कर कर अच्छा लगा सर नमस्ते